اردو زبان کی تاریخ بہت پرانی ہے یہاں پر ہندوستان میں اردو زبان بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے لوگ اردو زبان میں بولنا پسند کرتے ہیں اردو زبان میں بات کرنا پسند کرتے ہیں اردو زبان کو پڑھنا پسند کرتے ہیں لیکن زمانے کی رفتار نے اردو زبان کو بدل کر رکھ دیا اردو زبان میں بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی لوگ اب اس میں مکس کر کے کچھ ہندی بول دیتے ہیں کچھ انگریزی بھی بول دیتے ہیں کچھ اردو بھی بول دیتے ہیں اس سے ہماری جو زبان کی خاصیت ہے وہ ہے بہت زیادہ متاثر ہوئی اس سلسلے میں اور ہم لوگوں نے اپنی ثقافت کو بھلا دیا ہے اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اردو زبان کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں